भारतके इतिहासके हम वर्णन करब कहाँ तक वर्णन करब ई तऽ स्मरणक बात छियै लेकिन किछु तऽ जरूर करब भारत जखनहि ई तीन तीन सए सालके से चंगुलमे फँसि कऽ एकसँ एक खतरनाक शासकके बीचमे आबि कऽ भारतके अहाँके इतिहास रहि गेलै भारतके इतिहासे केना बचि गेलै सएह हमरा सभकेँ कखनो ई देखै छियै एहन एहन घटनासँ ओतप्रोत भए जाइ छी जेना सामनेमे जालियाँवाला बागके जँ हमसभ उठबै छियै तऽ होइए जे लाखो लाख आदमीके ओतय एकठाम कत्ले आम कयनाइ ई इतिहासक कतबो बच्चाकेँ जे पढ़बै छियै तऽ ओकरासभकेँ विश्वास नहि होइत छै लेकिन घटना तऽ घटल छै हमसभ तऽ ताहि इसकुलमे कॉलेजमे एहि घटना ने से किछुने किछु जरूर परिचित छी तैँ दोसर भारतके आजादी जे भेटलै से देखियौ कतेक ओहिमे एकसँ एक हमर राजनेता से अपन योगदान देलखिन निछावर भए गेला आ तकर बाद ई आजादी हमरा भेटल आजादीके आब किछु हम अहाँ अपना तऽ करै छी नहि सहीमे आजाद तऽ देश भेलै दोसरसे आजाद भेलै लेकिन ओकरा भाषासँ तऽ हमलोग फँसले रहि गेलियै ओकर गुणसँ हमरासभकेँ एतेक भऽ गेलियै ओकर चीजसँ एतेक आदी भऽ गेल छियै जे आब अपनाकेँ से कठिन भऽ रहल यए नहि ईसभ हमरा नहि लेबाक चाही जहन कि हमर देश तऽ महात्माके देश छियै ई एतय एकसँ एक परम ब्रह्म परमेश्वर जिनका हम अहाँ कहै छियनि से जन्म लेलथि हमरासभके तऽ सौभाग्य यए इतिहास इतिहास तऽ एतय संस्कृतसँ लए कऽ जँ संस्कृतेमे देखबै तऽ देखियौ केहन केहन घटना छै महाभारत लिअ रामायण लिअ गीता लिअ कतय नहि सभटा तऽ एतिहासिके छै इतिहासके हम कतेक वर्णन करब ई कहनाय बहुत छै किएक तऽ हम तऽ छोट इसकुलमे एखन पढ़बै छी लेकिन एतिहासिक घटना तऽ बहुत छै एक एक कऽ उठाएल जाय तऽ ओहिपर मे सभटा छै जे ओकर जबाब ढूँढनाइ आ हमरा देशके योगदान केना एतेक नेतासभ अपन कयलथि एतेक योगदान देलखिन आइ हमरासभकेँ बूझना जाइए जे नहि ओसभ नेता नहि छलाह जे एकटा ईश्वरक रूप छलखिन ईश्वरमे जे एकटा गुण हेबाक चाही अपना घरसँ हटि कऽ भूखल पियासल जङ्गलमे घासके रोटी खाइत तकर बाद एहि आजादीके कल्पनाकेँ साकार करैत करैत अन्तमे गांधीजीके सेहो अनेक टा घटना आ अपन मृत्युके साथ आजादी भेलनि ओ आजादी नहि रहय ओ घटना हुनकर रहनि हुनकर जीवनके अन्त आजादिएके टाइममे भेलनि उन्नैस सए सैंतालिसमे भेल आ उन्नैस सए अड़तालीसमे ओ गेला तैँ इतिहास तऽ बहुत अपना ठाँ देशके इतिहास आओर मिथिलाके एकसँ एक स्वतन्त्रताके जहन स्वतंत्रता सेनानीकेँ हम उठबै छियनि तऽ सभ अपन अपन योगदान देने छथिन तैँ इतिहास तऽ हमरा भारतक इतिहास एकटा सभ देशसँ अलग इतिहास छै